دہلی میں آرٹ کی تعلیم و تربیت کے لیے کئی اہم ادارے موجود ہیں جن مختلف اقسام کی آرٹس میں مہارت فراہم کرتے ہیں پہلا کالج آرٹس دہلی یہ ادارہ پینٹنگ مجسمہ سازی گرافک ڈیزائن اور دیگر بصری فنون میں ڈگری کورس پیش کرتا ہے دوسرا للت کلا اکیڈمی یہ قومی سطح کا ادارہ ہے جو آرٹس کی نمائشیں وہ ورکشاپ اور اوارڈس کے ذریعے فنون لطیفہ کو فروغ دیتا ہے تیسرا اردو اکیڈمی دہلی اردو زبان میں ادب کے فروغ کے لیے تعلیم ثقافتی تعلیمی و ثقافتی مقابلے اور پروگرامس منعقد کرتی ہے جن میں پینٹنگ بھی شامل ہے چوتھا رافعہ منزل یہ ادارہ آرٹس ہیومونٹیز اور سوشل سائنس میں تعلیم فراہم کرتا ہے یہ ادارہ سرکاری نیم سرکاری اور نجی نوعیت کے ہے اور دہلی میں آرٹ کی تعلیم کے لیے اہم مراکز سمجھے جاتے ہیں